जो महिलाऊं शौक़ु जे तौर ते डांस कंदी आहिनि हू सोशल मीडिया जा प्लेटफ़ॉम अॼु कल्ह इलाही थी विया आहिनि अलॻि अलॻि प्लेटफ़ॉम ते अलॻि अलॻि डांस महिलाऊं पंहिंजा प्रस्तुत कंदियूं आहिनि जंहिंमें कुझु क्लासिकल बि आहिनि ऐं कुझु नवां गाना बि आहिनि पर महिलाउनि के ॾाढी दिक़तूं जो सामनो करिणो पईंदो आहे छो कि सुठा ऐं ख़राबु ॿई कमेंट सोशल मीडिया ते ईंदा आहिनि वरी माण्हू फ़ोन करे ऐं ॿिया बि कमेंट करे परेशान कंदा आहिनि त हे अॼु कल्ह समाज में वधी वियो आहे महिलाउनि लाइ इहो दिक़त वधी वयी आहे हो पंहिंजे सुठे भाव सां करनि थी पंहिंजे केरियर के ठाहिण लाइ करनि थी ऐं इलाही चुनौतियुनि जो सामनो करिणो पईंदो आहे नृत्यकियुनि खे कंहिंमें हे सुठा ऐं ख़राबु कमेंट जो सामिनो करिणो पईंदो आहे कॾहिं कॾहिं त फ़ोन कॉल्स जो सामिनो करिणो पईंदो आहे पर अॼु कल्ह महिलाऊं तॾहिं बि अॻियां वधनि थियूं पाण खे अॻिया वधाइनि थियूं नृत्य में सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉम्स ते